हमारे यहाँ जो बिजली है वो करीब अठारह घंटे रहती है और बिजली कटौती के कारण विभिन्न मौसमों में जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जैसे अगर ठंड में बिजली चली जाती है तो गर्म पानी नहीं हो पाता है खाना गर्म नहीं हो पाता अगर जैसे मैक्रोवेब वगैरह में करना हो एक तो ठंड में पहले ही देर में देर होती है नींद खुलती नहीं है हम सोचते हैं फटाफट फटाफट काम हो जाएगा लेकिन गर्म पानी नहीं मिलता है तो हम नहा नहीं पाते हैं फिर हीटर है जैसे हमारी मम्मी जी है उनको ठंड बहुत लगती है उम्र काफी है तो वो हीटर में अब क्योंकि चौथी मंजिल पर हमारा घर है हम नीचे जा नहीं सकते तो रूम हीटर हमने लगाया हुआ है जिससे वो अपनी सिकाई करती रहती है तो वो उनको और परेशानी हो जाती है अगर लाइट चली जाती है तो मैं किचेन में खाना बनती हूँ सुबह सुबह खाना बनाने का कछ समय रहता है उसके बाद मुझे ड्यूटी पर भी जाना पड़ता है लेकिन लाइट चली जाती है तो अगर मिक्सी का कोई काम होता है तो वह काम नहीं हो पाता है मेरा मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ ठंड में झाड़ू पोंछा लगता है पोंछा लगता है तो वो सूख नहीं पाता है क्यूकि पंखा लाइट नहीं रहेगी तो पंखा तो चलना ही नहीं है न उसके बाद गर्मी में हम देखें गर्मी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उजाला तो ख़ैर काफी रहता है क्योंकि सूर्य भी जल्दी उग जाता है उदय भी जल्दी हो जाता है और अस्त काफी लेट होता है तो बहुत समय तक रहता है वैसे उजाला लेकिन गर्मी के मारे जो है वो जान निकलने लगती है क्योंकि पंखा नहीं रहता है और अब देखना गर्मी में बहुत ज़्यादा लाइटें जाने लगेंगी गर्मी में लाइट ज़्यादा जाएगी तो उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी न कूलर चलेगा न पंखा चलेगा न कुछ भी नहीं चलना है तो इस प्रकार से गर्मी में तो बहुत ज़्यादा घबराहट भी होने लगती है क्यूकि गर्मी में तो लाइट चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर और बारिश में भी है बारिश में भी देखिए आप कभी बारिश में तो कभी भी लाइट चली जाती है कोई फिक्स नहीं रहता है हमारे यहाँ पर कभी भी कट जाती है सुबह देख लो आप दोपहर देख लो शाम देख लो रात में भी चली जाएगी और ऐसे पक्का तो पता ही नहीं रहता की कब जाने वाली है लाइट क्योंकि बताते ही नहीं है वो लोग बस कट हो गई कटौती चाहे जब हो जाती है कटौती और अगर बारिश में जब लाइट जाती है न तो एक तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इधर किचेन में खाना बनाना बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं सुबह भी बहुत दिक्कत आती है घर जाओ तो शाम को भी बहुत दिक्कत आती है ऐसे इस प्रकार से घर घर के कामों में और दूसरे कामों में बहुत दिक्कत होती है जैसे जो मेरी बेटी है वो कम्प्यूटर पर लैपटॉप पर अपना काम करती रहती है तो एकदम से लाइट चली जाती है अगर वह चार्ज होगा तो ठीक है नहीं तो वाह ठीक है भाई बैठो और क्या करना है मोबाईल भी चार्ज नहीं हो पता है अधिकतर आज कल बच्चे मोबाईल बहुत ज़्यादा चलाने लग गए हैं दिन भर वो बस मोबाईल ही चलते रहेंगे माता पिता को भले ही कोई काम हो न हो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा काम मोबाईल से रहता है है न तो अब वो वो पूरा जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं कर देंगे तब तक उसको नहीं रखेंगे और हमारे यहाँ छोटी वाली की तो आदत ऐसी की उसको चार्जिंग पर लगा कर फिर वो काम करेगी तो उसको चार्ज करना भी बहुत जरूरी है जब मुझे जरूरत होती है न तब मैं देखती हूँ तो जा कर बस वो दो परसेंट चार परसेंट पाँच परसेंट कभी ऐसा कुछ मिल जाता है तो मोबाईल भी चार्ज नहीं हो पाता है इसलिए बिजली तो जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसकी कटौती के कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी भी पड़ती है